ई लोक जे छै इएह मुँहचिरी छिए बाप दादासे माइबाप जे रहलै हँ महत्मा गाँधी जे छै सभके हड़पिके भगै रहल छै ईसब जे छै कतना लड़लिए हँ तऽ जगह जमीन पकड़लिए हँ